हां बधियै च हैन नी हां दुकान थोआढ़ी कुत्थें ऐ हां जे चप्पल नेंई आई फिर हां सौ पंज़ाह् कोला दा जादा मैंह्गी नी हां जेकर एह्दे कोला दा जादा मैंह्गी लैनी होऐ